कहलियै जे अहाँकेँ बचबाके बड़ तबिअत खराब छै अहाँ तबिअत खराब छै मस्ती आर धयने छै बोखार आर लागल छै

हेलो इसकुलके भेलहुँ अबैत छियै छथि आवाज नहि जाइत छै

आर की ओ जल्दी आबू आबू जल्दी आबू